दिक्खो जी जि'यां गवै दा गोबर होंदा उस्सी अस उस्सी अस बड़े कम्म गी लाई सकदे आं जि'यां अस उस्सी खेतें च सु'टदे आं जेह्दे वजह् कन्नै गै साढ़ी फसल जेह्ड़ी ओह् ठीक होंदी इयां ई अस इस इस्सी गोबर गी अपने घर बिच बी लाई सकदे जियां कि एह्दा इस्सी गोहे गी फ्लोर उप्पर फेरदे थल्लै एह्दे कन्नै जेह्ड़ी जगह् पवित्तर होई जंदी ऐ पवित्तर होई जंदी और इस दीवारें बी करदे अस इस्सी एह्दे कन्नै बड़ी शो बधदी और दिक्खने गी अच्छा लगदा इस वजह कन्नै इसदे असें बड़े किस्म दे फायदे न एह्दे बिच अस थोह्ड़ा जेहा पानी पांदे पानी कन्नै मिक्स करदे आं इसी फिर इस्सी फेरदे और बी एह्दा हेर फेर अपनांदे आं जेह्दे कन्नै फसल साढ़ी ठीक निकलदी ऐ और असें एह्दे बड़े बैनिफिट न इसदे कन्नै अस इस बेल्लै अंदर दा कढदे कढदे और इस्सी केह् करदे अस कि पैह्लें एह्दा किट्ठा करियै ढेर लांदे ढेर लाए थोह्ड़ा टाइम दे बाद इस्सी केह् करदे अस कि इस्सी अस अपने खेतें च बशांदे बशांदे जां फ्ही जेह्ड़ा असें फसल लाई दी होंदी ओह्दे कोल रक्खे थोह्ड़ा थोह्ड़ा ओह्दे वजह कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी फसल ऐ ओह् बड़ी अच्छी होंदी ऐ अच्छी होंदी ऐ में इ'यै आखना चांह्दा कि एह्दा बड़े ब ड़े बैनिफिट न जियां के अस इस्सै च पानी मिक्स करियै थोह्ड़ा जेहा और इस्सी थल्लै मिट्टी उप्पर फेरदे न जेह्दे कन्नै कि साढ़ी जगह् पवित्तर होई जंदी और उसदी शो बधी जंदी उस कन्नै शो अच्छी लगदी ऐ हर जगह् अच्छी लगदी ऐ दीवारें गी दीवारें गी पानी व्हाइट ई फेरदे न ऐसे निं फेरेआ जंदा पानी पानी मिक्स करने पौंदा फ्ही उसदे बाद ओह्दे बाद फेरदे उस्सी फेरदे और एह्दा असें ई एह् बैनिफिट ऐ और में किश निं आखना चाह्न्ना